ہیلو میرا نام جنت نساء ہے میں اپنے براڈبینڈ کنیکشن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں ہیلو ہیلو میم آپ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پلان ابھی میرے پاس ہے اس میں ڈاٹا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے میری انٹرنیٹ کی ضرورت اب پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے جیسے آن لائن کلاس ویڈیوز کام کے لیے میں میٹنگس وغیرہ اس لیے میں اب ایسا پلان ڈھونڈ رہی ہوں جس میں ڈاٹا کی حد زیادہ ہو تاکہ بار بار نیٹ بند نہ ہو اور کام رکے نہیں میں نے کچھ آن لائن کمپنیوں کو دیکھا جن کے پلانس میں زیادہ ڈاٹا ملتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرا موجودہ پلان آپ اپگریٹ ہو سکتا ہے جی میم ہو سکتا ہے آپ آپ آن لائن اپلائی بھی کر سکتی ہیں اس میں اور